تعلیم کی بنیادی طرف سے مدرسے اور تکنیکی تعلیم کی تربیتی اور تعلیمی سطح کو مستحکم کرنا اہم ہے تاکہ نوجوان ذہانت اور مہارتوں کو بہترین طریقے سے فروغ دے سکیں روزگار کے حوالے سے نوجوانوں کو مختلف صنعتوں کاروباری میدانوں اور فرصتوں کا سامنا ہے جن میں وہ اپنے مہارتوں رغبتوں کو مواقع میں تبدیل کر سکتے ہیں ان کو تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ خود مختارانہ فیصلے کر سکیں اور مختلف روزگاری راہوں کا انتخاب کریں جو ان کے قابلیتوں اور مہارتوں کے مطابق ہو قیادت کے حوالے سے نوجوانوں کو اخلاقی اور تجرباتی تربیت فراہم کرنی چاہیے